हिंदी भाषा प्राचीन काल से चली आ रही है यह समय के साथ विकसित हो रही है जैसे जैसे लोग पढ़े लिखे होते चले गये वो उसमें विकसित होती चली गयी इसमें अगर बदलाव की बात करें तो प्राचीन काल से और अब तक करीबन काफी बदलाव हुए हैं और आज जो बदलाव हुआ है वो काफी अच्छा बदलाव है क्योंकि हिंदी भाषा सिर्फ एक ऐसी मात्र भाषा है जो हर ज़िले के लोग बोल सकते हैं क्योंकि राजकीय जो भाषा होती है वो हर राज्य के लोग दूसरे राज्य के लोगों को अगर बोलते हैं तो समझ नहीं पाते हैं तो हिंदी भाषा में काफी बदलाव हुए हैं